मेडीटेशन हिकु सुठो आसन आहे मेडीटेशन करण सां मनु शांत रहंदो आहे पर ज़रूरी नाहे मेडीटेशन सभिनीनि खां थिए शुरूआति में मेडीटेशन में तकलीफ़ु पवंदी आहे मेडीटेशन हिकु स आक्रता सां न थींदो आहे पाण मेडीटेशन कंदा आहियूं त ॿिए हंधु ध्यानु हली वेंदो आहे जीअं त कुझु ईअं सोचणु टेंशन हुजे या छा हुजे त उन में हली वेंदो आहे मेडीटेशन सभिनीनि खां न थींदो आहे मेडीटेशन करण सां सिट टेंशन दूरु थी वेंदो आहे मेडीटेशन सभिनीनि खे करणु खपे मेडीटेशन कंदासीं त पंहिंजो स्वास्थय शांत रहंदो ऐं सुखी रहंदो पाण पाण खे रोज़ु मेडीटेशन करणु खपे रोज़ु नथा करे सघूं त हफ़्ते में हिकु दफ़ो पाण खे मेडीटेशन ज़रूरु करणु खपे मेडीटेशन करणु ॾाढो ज़रूरी आहे छो की टेंशन सभिनीनि खे हूंदो आहे उन जे करे पाण खे मेडीटेशन ज़रूरु करणु खपे मेडीटेशन करण सां मनु एकदमि शांत थी वेंदो आहे मेडीटेशन सभिनीनि खां न थींदो आहे पाण जीअं ई मेडीटेशन करणु विहंदा आहियूं पंहिंजा वीचार ॿिए हंधु हली वेंदा आहिनि उन्हनि वीचारनि खे शांत करण लाइ ई मेडीटेशन आहे त पाण खे हिकु दफ़ो हफ़्ते में मेडीटेशन ज़रूरु करणु खपे सभिनीनि खे मेडीटेशन करणु खपे छो की हींअर कुझु वधीक ई उस टेंशन आहिनि सभिनीनि खे इन करे सभिनीनि खे थी चवां मां मेडीटेशन कयो सभु मेडीटेशन कयो मेडीटेशन करणु ॾाढो सुठो आहे मेडीटेशन घट में घटि कलाकु करणु खपे हिकु मेडीटेशन जे मोबाइल में चालू करे पाण कलाक ताईं मेडीटेशन करे सघूं था